हम कहि रहल छी एकटा विशेष जगह आओर सुन्दर जगहके नाम जे कि देवघर छी सुन्दर आओर जगह वएह सुन्दर जगहपर जहाँ कि देवघरमे बहुत सारा चीज जे बाबा अपने बसल छथि आओर बहुत दुनिआके हमरा तऽ लगैए जे विश्वके हर कोना कोनाके आदमी ओतऽ गेलेटा हेताह आओर बहुत नीक जगह छै सुन्दर जगह छै धार्मिक जगह अइ ओ देवघर देवघरमे बहुत आओर मेलासब लगै छै बहुत बढ़िआँ बहुत आदमी जाइ छथि ओतऽ रहै छथि बाबाके पूजा करै छथि आओर असनान धिआनसब सबकिछु प्रसाद वितरण सबकिछु होइए आओर बहुत नीक जगह छै देवघर देवघरमे आओर सबकिछु होइ छै ओतऽ पूजापाठ बढ़िआँसँ विश्वके सबकिछु भऽ रहल छै आओर बढ़िआँ जगह छै जे कि अहाँ घुमैलए जा सकै छी बहुत आदमी हमर गाम हमरसबके गामसँ देवघर प्रचलित भऽ गेल अइ आओर ओतऽ बहुत आदमी पैदल बहुत आदमी जे छै जिनका जेना श्रद्धा होइ छनि केओ केओ पैदल जाइ छथिन तऽ केओ गाड़ीसँ जाइ छथिन केओ दण्डो प्रणाम दैत चलि जाए छथिन आओर एहिसँ नीक जगह हम अहाँके कि बताएब जतऽ लोक सुतिओकऽ चलि जा सकै छथि आओर ओतऽ पैदलो बहुत आदमीके निष्ठा होइ छनि तऽ पैदल खलिआ पएरे कामरु लऽ लै छथिन कामरु लऽ कऽ बहुत आदमी अपन अहाँके पिठिआ लऽ कऽ जेना कि पीठपर गङ्गाजल लैलए छथिन आओर ताहिके बाद जाइ छथिन जेनाकि केओ केओ कामरु लैलए लै छथि अपन कन्हापर आओर केओ केओ केओ केओ डाकबममे जाए छथिन केओ केओ पैदल जेना केओ केओ दौड़ते चलि जाए छथिन केओ केओ दुइ दिनमे केओ केओ तीन दिनमे केओ केओ पाँच दिनमे जिनका जेना श्रद्धा होइ छनि तेना अपन जाए छथि केओ केओ गाड़ीसँ एको दिनमे चलि जाए छथि दुइओ दिनमे चलि जाए छथि लेकिन बाबाके ओतौका महिमा छनि आओर बहुत ही धार्मिक नीक जगह अछि देवघर जतऽ अहाँसब सब आदमी जाइए आओर विश्वमे नाम छनि बाबा देवघर बाबा वैद्यनाथके नाम चलै छनि ओतौका बहुत नीक अस्थान अइ देवघर